साढ़े भारत च टोटल ठाई स्टेटां न जिन्दे चा बिहार हरयाणा महाराश्ट्रा राजस्थान मध्य प्रदेश आंध्रा प्रदेश तमिलनाडु उत्तर प्रदेश कर्नाटका गुजरात अरुणाचल प्रदेश असाम पंजाब ओड़िशा नागालैंड वेस्ट बंगाल हिमाचल प्रदेश केरला सिक्कम झारखंड मिज़ोरम मेघालय गोवा ते मणिपुर न